ہاں ہمارے علی گڑھ ضلعے میں کچھ عبادت گاہیں ہیں جو بہت بہت اچھی ہیں ہم ایشیا کی وہ مسجد جس پہ بہت زیادہ سونا لگا ہوا ہے تو وہ مسجد علی گڑھ میں ہی ہے اور علی گڑھ میں ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں جس میں لوگ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں بہت ساری عبادت گاہ ہیں بہت سارے عید عید گاہ جہاں پہ عید کی نماز ادا ادا کی جاتی ہے تو اس طرح سے بہت ساری مسجدیں ہیں علی گڑھ میں جو جہاں پہ لوگ تراویحیاں بھی پڑھتے ہیں اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں اور اس طریقے سے بہت سارے چرچ ہیں بہت مندر ہیں جس میں ہندو لوگ اپ مندروں میں جا کے اپنی پوجا کرتے ہیں پرارتھنا کرتے ہیں اور کچھ جو عیسائی لوگ ہیں وہ چرج میں جاتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے اپنی عبادت کرتے ہیں تو علی گڑھ میں ایسے بہت سارے عبادت گاہ ہیں جہاں پہ لوگ اپنے رلیجن کے حساب سے جاتے ہیں اپنے مسجد میں مندر میں چرچ میں اور وہاں پہ اپنی عبادت کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ایک سارے الگ الگ رلیجن کے لوگوں کی ایک کمیونٹی بناتا ہے مطلب علی گڑھ میں ہر ایک رلیجن بہت سارے رلیجن کے لوگ رہتے ہیں اور ان سارے رلیجن کے لوگوں کے لیے الگ الگ ان کے حساب سے عبادت گاہ بنائی گئی ہیں شکریہ